आब हमरा सबकेँ बड़ी लाइन भेलासँ बहुत नीक सुविधा भऽ गेलै दिल्ली मुम्बइ कलकत्ता बंगलोर कतहुँ जाउ

रेलवेके सीट बर्थ ई सब जे भऽ जाइत छै रिजर्वेशन जे भऽ जाइत छै तऽ कहलकै जेकि रातिमे लोक आराम करै तकर बादमे दोसर ठाम एहि जगहसँ ओहिठाम जाइया हमसब पहिने मुजफ्फरोपुरसँ कय बेर गेल छी दिल्ली पटनोसँ दरभङ्गोसँ समस्तीयोपुरसँ आब बहुत नीक भऽ गेल अइ जेकि जयनगर तक बड़ी लाइन भऽ गेलैया तऽ सकरीसँ हमरा सबकेँ सबठामके लेल गाड़ी भेट जाइत अछि ओहि लऽ कऽ बहुत मन खुश रहैत अछि जेकि आब हमरो सबके बड़ी लाइन भऽ गेल अइ सकरीसँ हमसब कतहुँ जा सकैत छी बड़ी लाइनसँ दिल्ली मुम्बइ कलकत्ता बेंगलोर महाराष्ट्र आ बहुत दिन हम कहलकै जेकि दिल्ली रहलहुँ आब दिल्लीसँ आब फिलहालमे एखन गामे रहि रहल छी बहुत नीक लगैत छल जेकि लॉन्ग रूटके गाड़ी परमे जे चढ़ैत छलहुँ ट्रेन परमे तऽ होइत छल जेकि कखन पहुँचब ओहिठामसँ फेर अपन जतऽ डेरा रहैत छल ताहिठाम चलि जाइत छलहुँ हँ टाइमसँ ट्रेन पहुँचा दै छल तऽ बड़ मन खुशी होइत छल लेट करैत छल एक दू घण्टा तऽ ई होइत छल जे दोसर दिन ड्यूटी कोना पकड़ब ताहि सब लऽ कऽ बहुत मन आगाँ पाछाँ होइत रहै छलए आब से नहि लगभग कहलकै जेकि आब ट्रेन पटरी बहुत नीक भऽ गेलैया बड़ी लाइन भेलासँ बहुत नीक व्यवस्था सरकार कऽ रहल छथि कयने जा रहल छथि एहि लऽ कऽ आब लोककेँ यातायातमे कतहुँ ट्रेनसँ दिक्कत ओतेक नहि बुझना जाइत छनि मुम्बइयो हम कहलकै जेकि हम दू तीन बेर गेल छी दिल्लियो गेल छी दिल्ली तऽ लगभग अपन जीवनके कहलकै जेकि तिहाइ भाग हम दिल्लिये बितेलहुँ आब एखन फिलहाल गामेमे रहि रहल छी